निर्णय अपना जीवनके बारेमे बहुत एहन लेबऽ पड़ल कि किनको साथे किनको योगदान दी या किनको कोनो झगड़ाके दरम्यान जे छै से ओकरा छोड़ि देल जाइ या जेना आब ई सभ तऽ बचपना बला निर्णय सभ छलैया समर्थ सशक्त भेलाके बाद जखन जॉब करऽ लागल रहलहुँ तऽ जॉब छोड़िके निर्णय छलैया जे फ्री लाइफ नहि जी पबैत छी किछु बंदिशे महसूस कऽ रहल छी या किछु आओर मनमे इच्छा छलै कि शास्त्र आदिके अध्ययन करी खूब विशेष जाहिमे समय नहि भेट पाबि रहल छल तऽ ई जे घर परिवार सभके बीच से जे चुनौती छलैया सभ कहैत छलखिन कि नहि छोड़ू ताहि से बीच से जे निर्णय लेलहुँ तऽ अपन अन्तःकरणके सलाह लेलहुँ जे अहाँके की प्रसन्नता कोन चीजमे रुचि अछि ई सभ बारेमे जे छै सुनलहुँ तऽ अन्तःकरणके जे बात सुनलहुँ तऽ हमरा एहसास भेल कि हमर अन्तः करणे टा सभ से पैघ हमर गुरु छी आओर ओएह हमरा सही दिशा देखा सकैत अछि अन्य बाहरी दुनिया मे जे व्यक्ति जीब रहल छथिन ओ बाहरिये बात कऽ सकैत छथिन बाहरिये दुनिआके हिसाबसँ हमरा सलाह दऽ सकैत छथिन लेकिन हमर अन्तःकरणके खुशी आओर अपन जिज्ञासा एहि सभके बारेमे हम अपने आपकेँ संतोषजनक काज जे कयलहुँ तऽ ओएह निर्णय छलै जे लेलहुँ हँ एक वर्ष पहिले